جی ہاں ہمارے علاقے میں خواتین کا کردار وقت کے ساتھ بدلا ہے آپ دیکھیے گزشتہ زمانوں میں عورتوں کو گھر بند کر دیا جاتا تھا انہیں تعلیم و ترقّی سے روکا جاتا ان کو گھر کی زینت سمجھی جاتی تھی ان کا کام صرف گھر والوں کی دیکھ بھال گھر میں جھاڑو لگانا گھر میں کھانا پکانا تھا لیکن وقت بڑھتا گیا وقت ترقّی کے مراحل کو پار کرتا گیا اور وقت جس طرح سے ترقّی کے مراحل کو پار کرتا گیا اسی اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی عورتوں مردوں کے ساتھ علم کے میدان میں ان کے شانہ بہ شانہ چلیں آج جہاں پر مرد تعلیم کے میدان میں ترقّی پر ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی مردوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ تعلیم کے میدان میں ان کے شانہ بہ شانہ چل رہی ہیں آج جس طرح کمپنیوں میں مرد کام کر رہے ہیں اسی طرح عورتیں بھی مردوں سے کم نہیں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ جاب کمپنیوں میں جاب وغیرہ کر رہی ہیں